पंज लख असी हज़ार अठ सौ पंज़ाह नव लख सत हज़ार ॿ सौ नवें चारि लख नवें हज़ार ॿारहां सौ पंज़ाह हिकु लख टे हज़ार छह सौ पंजाह सत लख पंज हज़ार ॿ सौ ॿावीह